जायगायारि महरगिरिफोरा गावसोरनि फाव आरो आखुथाइजों गावसोरनि फिल्म गावसोरनि सावथुन सावथुन मुलुग ड्रामा ड्रामा शर्ट स्टरि खालामनानै भिडिय' खालामनाय आरो खालामनानै गावसोरनि दिन्थिफुंनायजों ओनसोलनि समाजआव ओनसोलनि ओनसोलनि जोंनि हारिमुनि गाज्रि जानाय थासारिफोरखौ थासारिफोरखौ गावनि थासारिफोरखौ महरगिरिफोरा फाव दिन्थिनायनि गेजेरजों फोरमायलाङो जों जोंनि रायजोआव गोबां गाज्रि आखुथाइफोर साग्लोबनानै दङ जेरै उन्दै उन्दै गथ' जेराव उन्दै गथ'सा उन्दै उन्दै बैसो समावनो ड्राग्स आरो सिगारेट लानाय आरो आरो रेप जिनाहारि खालामनाय बबेबा जायगायाव थगायना लांनानै फानहैनाय बेफोरबायदि गासै जाथायफोरखौनो महरगिरिफोरा गावसोरनि सावथुन मुलुगनि गेजेरजों नङाब्ला ड्रामाफोरनि गेजेरजों आरो नङाब्ला गावसोरनि शर्ट भिडिय'फोरनि गेजेरजों गेजेरजों फाव खालामनानै जोंनो दिन्थियो जाहाथे बेफोर जाहाथे बेफोरखौ नुनानै जोंनि रायजोआव थानाय गासैबो समाजारि सुबुंफोरा सोलोंनानै गावखौनो सांग्रांथि गावखौनो सांग्रांथियाव लाखियो आरो फावगिरिफोरा सोलोंथायाव फावगिरिफोरा लानायनि फारसे फाव खालामनानै फाव खालामनानै रायजो राजाफोरनो खिन्थायो जाहाथे खिन्थायो आरो जोंनि गोग्लैसोना थानाय गैग्लैसोना थानाय जायगानिफ्राय आरो गोरिब न'खरनिफ्राय गोरिब न'खरनिफ्राय गोबां खस्थ'नि गेजेरजों लेखा फरायनानै गोरों जाहैनाय आरो इयुनाव सासे मोजां सुबुं जानाय बिदि सुबुं फोरखौ सुबुंफोरखौ बिदिन्थि महरै लानानै गावसोरनि लानानै फावगिरिफोरा ज' लोगो लानानै लोगो नांनानै माखासे सावथुन दिहुननानै दिहुननानै बेफोरखौ रायजो राजानि गेजेराव फोरमायथिनानै होयो दिन्थिफुंनानै होयो जाहाथे रायजो राजाफोरा

जाहाथे रायजो राजाफोरा बेफोरखौ नुनानै सोलोंनानै मोजां गियान लायो मोजां गियान लायो फावगिरिफोरा गावसोरनि फाव खालामनायनि गेजेरजों फाव खालामनायनि गेजेरजों गासैखौबो रायजो राजाफोरखौ रायजो राजाफोरखौ मोजां जाजानो लुगैयो आरो फावगिरिफोराबो बोरैबा मोनसे बोरैबा मोनसे दाबसे जायगायाव थांनानै थांनानै सानसे एबा साननैनि हाबाफारि लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हारि समाजाव जाबाय थानाय थासारि एबा जेंना